दिल्ली की संस्कृति भारत की मुख्य धारा संस्कृति से कई मायनों में भिन्न है जैसे की यहाँ पर देश के हर एक कोने से हर एक राज्य से हर एक डिस्टिक से लोग आते है और लोगों के जो कल्चरस है जिसमें वो खाते है पीते है या जो भाषा बोलते है कोई नॉर्थ ईस्ट से है तो वो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज बोलता है मतलब बोड़ो या अरुणाचल प्रदेश से है तो वहाँ की जो मूल लैंग्वेज वो बोलता है दूसरा कोई बिहार से है तो भोजपुरी बोलता है तो भाषा के आधार पर कई विविधताएँ है खाने कि भी अलग अलग विविधताएँ कहीं इडली डोसा है तो कहीं आप देखेंगे कि भात माछ है बिहार बंगाल का कल्चर इसके साथ ही और खाने पीने का कल्चर और वहाँ कि अलग अलग धर्म से लोग आ रहे है अलग अलग जातियों से है तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं को गानों को समझने वाले कोई गाने पसंद करता है ओल्ड फॉक्स में कोई नये फॉक्स में कोई पंजाबी सॉन्ग पसंद करता है तो अगर हम देखें तो कई मायनों में ये अलग है विविध है इस वजह से अलग अलग कोनों से लोग दिल्ली मे आते है तो इस इसलिए दिल्ली कि संस्कृति भारत की एक मुख्य धारा संस्कृति से भिन्न है क्योंकि वहाँ पर एक सीमित जगह पर एक सीमित भाषा बोली जा रही है लेकिन यहाँ आ के विविध भाषाएँ हो जाएंगी विविध कल्चर हो जाएंगे विविध एक तरीके से आइडिऑलाजी आ जाती है तो इस तरह से भिन्न है